ہندوستانی فلموں اور موسیقی کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ یہاں کی فلمیں بہت عمدہ اور لاجواب ہوتی ہیں جو بھی کوئی یہاں کی فلموں کو دیکھتا ہے اُس کا دیوانہ ہو جاتا ہے عام طور پر یہاں کی فلمیں بہت عمدہ ہوتی ہیں مجھے عام طور پر ویب سیریز دیکھنا بہت پسند ہے اور میں اُنہیں اکثر دیکھا کرتا ہوں جس سے مجھے بہت مزہ آتا ہے ویسے تو میرے سبھی اداکار پسندیدہ ہیں لیکن مجھے سب سے زیادہ پسند متھن ہیں کیوں کہ اُن کے اُن کی فلموں میں ایکشن بہت ہوتا ہے اور اُن کی ایکٹنگ مجھے دیوانہ کر دیتی ہے اور میں ہندوستانی فلموں کے گانے سے خوب لُطف اندوز ہوتا ہوں اور میرے پسندیدہ گلوکار ارجیت سنگھ جی ہیں جو کہ مجھے بہت پسند ہیں میں اُن کے گانے یوٹوب وغیرہ پر خوب سُنتا ہوں اور خوب دیکھتا ہوں اور میں اکثر لوگوں کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اُن کے گانے سُنا کریں کیوں کہ اُن کے گانے میں ایک عجیب سی لچک ہوتی ہے جو کہ مجھے مست کر دیتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ارجیت سنگھ جی کے گانے وہ سُن وہ سُن سُنا کر وہ سُنا وہ سُننا پسند کرتے ہیں